بات جب اہمیت دینے کی آتی ہے تو میری نظرر میں سب سے زیادہ تعلیم کی اہمیت ہے کیونکہ تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اور ہمارے معاشرہ کے ترقی دلاسا سکتی ہے جس کے پاس تعلیم نہ ہو تو دنیا میں بھی بس ہو کر رہ جاتا ہے تعلیم ہمیں اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہے اور معاشرہ میں زندگی کی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے یہ تعلیم ہی جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ کر دیتی ہے تعلیم ہی کی وجہ سے ہم آج اتنی ترقی کر پائے ہیں اپنے بچوں کو اور اس کے علاوہ جو میرے زیر سایہ ان سب کو تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کرتا رہتا ہوں